हमरा गाना गेनाइ पसन्द छै हम नर्सरी क्लाससँ लए कऽ ट्वेल्थ क्लास तक हर एनुअल फक्शनमे गाने गेलियै हँ हमर पार्टनर रहै नर्सरी क्लाससँ कल्याणी कल्याणी झा ओ सीतामढ़ी बिहारके रहियै हम सहरसा बिहारके रहियैपर हमसब नोएडा रहैत रहियै तऽ हमसब दुनू एक्के इसकुलमे पढ़ैत रहियै तैं हमसब तऽ इसकुलमे तऽ एनुअल डे फंक्शनमे गाबियै तऽ हमरा सबके बिल्कुल डर नहि लागै कियाकि हम सब ने अपन जान पहिचानके ही लोगके सामने गाबैत रहियै इसकुलके हर इन्सानके तऽ जानिते रहै छै लोग फेर एहिके बाद हमसब एनसीसीके कैम्पमे गेलियै हमर सबके एन सी सी मे रहियै हमसब एन सी सी के कैम्पमे गेलियै तऽ ओतऽ केओ कहलकै कि किछु सुनाओ तुम आओर कल्याणी बहुत अच्छा गाना गाते है ओकर बाद हमरा सबकऽ मञ्चपर जाए पड़लै कियाकि सब जिद करै लगलै जब हमसब मञ्चपर गेलियै तऽ अलग अलग लोगके देखि कऽ हम दुनू घबरा गेलियै कियाकि हमरा दुनूके आदत नहि रहै आदत नहि हमरा सभकेँ इसकुलके सामने गाबैके जे हमर सबके जान पहिचानके लोग रहै ओतय जान पहिचानके केओ रहै नहि पर फिर भी हमसब गाना गेलियै रऽ आओर अच्छा गाना गेलियै रऽ हमरा सभकेँ मेडलो मिललै रऽ